हैलो प्रताप अंकल हा तव्हां था ॻालायो न त फर्नीचर ठाहींदा आहियो तव्हां अरे मुंहिंजे बेबूअ जी शादी आहे एक्चुली त फर्नीचर ठाहिराइणो आहे त कीअं माना प्राइस कीअं अथव तव्हांजो हा हा मूंखे न न न टिके जीअंं ॿार भई भविष्य जी ॻाल्हि आहे त पाण खे ॿारहं बाए ॿारहं जो मुंहिंजो रूम आहे सॼो खाली ज त भई कबट खपंदो अने ड्रेसिंग थिए भई ॿार जिंगा बिंगा रखनि था अहिड़ी तरह पलंग बि थियो हा अहिड़े हिसाब सां हा माप वठी वेंदव घरु अची करे हा ख़र्च त असांखे कोई बि अनलिमिटेड जेतिरो बि आहे न ख़र्चु करे सघंदासीं असां हा बाक़ी फर्नीचर सुठो खपे ॿार ख़ुशि थी वञनि जीअं हा हा हा हा त पोइ हा मूंखे त इहो कराइणो ई आहे त पो सुठो थींदो न मन उन में अंदर मन इहे छा ॻा सभु कुझु व्यवस्थित रखियलु हूंदो न भई शयूं व्यवस्थित अलॻि अलॻि ॻोठे सघनि ॿार साड़ियुनि जो अलॻि थिए भई ईअं सूट कोट पाइनि था ॿार उन्हनि जो सही तरह अलॻि अलॻि रखियलु डिपा हुजे न हा कबट जो हा हा हा लॉकर बि सुठी तरह सां हा हा लॉकर लॉकर बि खप हा हा हा असांखे त फुल माना भई कोई बि पैसनि जी कोई परवाह कोन्हे पर माना सुठो खपे मजबूत हा हा हीअ सही ॻाल्हि कई अथव हा हा त पोइ जॾहिं तव्हांजो पंहिंजे जी जी असांखे बसि मार्च महीने में खपे पोइ मूंखे मार्च महीने में हा हा शादी माना ॿ महीना खां पोइ अथसि मना हाली पाण कराए था रखूं न पहिरियों खां नए में

हा त उहो त हुन खे त ॾेखारिणो ई पवंदो न हा हा हा भले हा हा हा ईअं त कंदासीं हा त पोइ भले ॿारनि खे चवां हा त मनपसंदि हा हा न न हा हा सही हा न न उहो त पहिरियों व्यवस्थित करे ॾि मन ॾिसंदा ॿार पोइ तव्हांखे ऑडर ॾींदासीं

हा भई हा हा हा सही आहे सही हा हा हा न न गैरं गैरंटीअ वारो खपे असांखे बि हा हा हा त भले खं

न न न उन ते ई कंदा न मोबाइल में न अचे थो पियो जेके उन ते कंदासीं हा हा घणा चालीह टका न न वीह टका वठिजो नी चालीह टका पोइ ॾिसूं पाण फर्नीचर जीअं जीअं थींदो वेंदो तीअं तीअं में तव्हांखे ॾींदा वेंदासीं न हा जी हा हा त मां मुंहिंजे घोट खां पुछी तव्हांखे ॿुधाईंदीसांव बराबरि न त एडवांस केतिरो ॾियणो आ तां मूंखे ॿार पसंदि कनि ज़रूरु ज़रूरु हा हा हा बसि सुठो ज खपे पाण खे फर्नीचर हा जेको बि आहे न मनगमतो ॿारनि खे वणे एतिरो ज पाण खे करिणो आहे हा हा हा हा हा हा हा न न हींअर न्यू मेन्यू जेको हलंदो हुजे पाण उहो ई पाण ॿार पसंदि कंदा अने पेसनि जी कोई आहे न कोन्हे की टेंशन जेतिरो थिए पाण हा सुठो में सुठो बाक़ी खपे फर्नीचर हा हा हा हा हा हा हा हा ज़रूरु ज़रूरु हा हा हा ठीकु आहे भले भले बसि हा ठीकु हा न न न कराइणो छा छाकाणि त मथां शादी बीठी आहे असांखे कीअं बि करे ॿार तयार करे छॾियो न फर्नीचर तयारु कयल हुजे त पोइ शादी हीअं न थिए न ॿिनि महीननि खां पोइ वरी शादी आहे न न असांखे तव्हांखे ई ज ॾियणो आहे ऑडर त हा हा हा जी जी हा हा हा हा हा हा आहे त पोइ ॿिनि टिनि दुकाननि ते ॿार ॾिसी करे पो तव्हांखे चई वेंदासीं बराबरि न हा मुंहिंजो नालो परमेश्वरी आहे परमेश्वरी आदर्शनगर मां जूनागढ़ मां हा हा ठीकु आहे असां कहिड़ी गली में हा शैड़ी नम्बर ॾह में रहंदा आहियूं हा हा ॿ में हा हा ही ॿ में रहंदा आहियूं असां हा हा हा हा हा हा हा हा ज़रूरु वाहेगुरु